हैलो ट्रैवल वारा था ॻाल्हायो तव्हां अच्छा मूंखे मूंखे बस करिणी हुई असांखे घुमण वञिणो आहे छत्तरपु छत्तरपुर मंदिर हा कॾहिं असां विस्पति ॾींहुं वेंदासीं हा

अच्छा ॿुधायो हा हा हा हा असांजा वीह वीह माण्हू अथव असांजा ॿुधायो के अ कहिड़ी कंदव गाॾी बस ॾेढ सौ माण्हू ज्यादा न आहे घणो त आहे इहो अरे ॿियो सौ में करे थो हा ठीकु करा ठीकु ॿुधायो न वरी हाणे मां तव्हांखे चयो आहे वरी मां उनखे कया तव्हां ई ॿुधाए छॾियो घटि वधि करे छॾियो थोरो न अच्छा अरे मां त नथी चवा ॿिया त चवंदा न जेका मूं सां साण हलनि था हूअ चइनि पिया न त मां चइमि वरी तव्हां नथा कयो त मां चवंदीमान भाई हो नथा कनि तव्हां वञी कयो जातो करिणो अथव ठीकु आहे न हा छो की असां हा सुबुह जो या शाम जो सुबुह जो ॿुधायो कंहिंमहिल टाइम आहे नवे खनि नवे खां छह कयो शाम जो छो की छह वगे खां पोइ असां मथो वथो टेके करे वेही रहंदासीं न असां मथो ई टेकण वञूं था ठीकु आहे न त मथो टेके वरी वापसी हलंदासीं रस्ते ते पोइ घुमाईंदो या न घुमाईंदो असांखे खाइणो बि आहे न कुझु खाईंदासीं असां पंहिंजो तव्हां त असांजे साण रहंदो न छो की तव्हां वठो ई एतिरा अथव खाइण जो त ज्यादा लॻंदो छो की मार्केट में जाते खाधो हूंदो त खाईंदासीं असां थकी न पवंदासीं बीह रहंदो न हा मां बि इन ई करे पूरी ॻाल्हि तव्हां सां कया थी वरी कल्ह कुछ चयो न भाई असां भाई इन जा अलॻि वठंदासीं असां कोन्ह ॾींदासीं तव्हांखे ठीकु आहे न ॿियो

अच्छा माण्हुनि जा नाला बि ॿुधाइणा आहिनि या वैसे ई वठी हलंदो हा इन करे इन करे त मां तव्हांखे चवा थी छो की माण्हू अचनि बि थोड़ो घटि मथे टाइम बि थी वेंदो हेठि मथे हा न छो की माण्हू तव्हांखे ख़बर आहे धीरे धीरे ईंदा आहिनि जल्दी न कजो तकिड़ न कजो ठीकु आहे न असां अची वेंदासीं सभु इकट्ठा थींदासीं तव्हांखे फ़ोन करे छॾिंदासीं ठीकु आहे पोइ तव्हां गाॾी हो बस खणी अचिजो हा मां तव्हांखे फ़ोन त कंदमि न तां भाई ईअं न चइजो असांजो ख़ाली न आहे बस वरी मां न मञदीमाव हा हा ईअं न वरी इलाही माण्हू वरी धोखो ॾींदा आहिनि न वरी माण्हू परेशानु थी वेंदो आहे हा हा उहेई तॾहिं न तव्हांखे चवा थी तव्हां घ घणो थी घुरो त मां चओ हल भाई ॻाल्हि कोन्हे पंहिंजी सुञातल माण्हू आहे हा ठीकु आहे तव्हां त ठीकु चओ था न माण्हू हिते ईअं आहिनि न सिंधी माण्हू तव्हांखे ख़बर आहे कीअं थींदा आहिनि हा चलो ठीकु आहे जय झूलेलाल